केमिकेल पेस्टिसायदफ्रा हाखौ सिलिंखार खालामदों होननानै आं सानो मानोना गोदोनि समाव रासायनिक हासार सारनानै गोबां खेथि खालामनो हायोमोन गोबां फसल मोनोमोन नाथाय दानि मुगायाव केमिकेल पेस्टिसायद हाखौ सिलिंखार खालामदों दानि मुगायाव केमिकेल सारनायनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायोब्ला मोजां मानो होनोब्ला केमिकेल हासार खनसे सारखांनायनि उनाव नों केमिकेल हासारखौ आरो नेक्स्ट सारफिनाब्ला फसलखौ जों मोननो थाङा नाथाय गोदोनि मुगायाव

गोबोरखि हासार बायदिसिना रासायनिक हासार सारनानै हाखौ

संरैखाथि खालामनो हायो केमिकेलनि बदलै जों

गोबोर हासार हाग्रा बंग्रा सेवनायनि हासार बेफोरखौ सारोब्ला जों हाखौ मोजां थासारियाव लाखिनो हायो